کھلے پانی میں تیراکی کے دوران محفوظ رہنے کے بہت سارے طریقے ہیں بہت سارے طریقے ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں اور میں انہیں یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تیراکی کے ایک بہت ہی مفید چیزیں کہلاتی ہے لیکن اگر اس میں تحَفُّظ کو برقرار نہیں رکھا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں ڈوبنے کا خطرہ ہو تو اس لیے ان کو مطلب تیراکی کو محفوظ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے خاص طور پر وہ لوگ جو نئے نئے سیکھے ہوتے ہیں انہیں زیادہ بہاؤ والی جگہوں پر یا پھسلن والی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے یا پھر جو چٹانوں والی جگہ ہو تو انہیں وہاں بھی نہیں جانا چاہیے انہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور جو لوگ پرانے جگہ ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے کتنی بھی تیز بہاؤ ہو ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے لیکن ان سب کے باوجود بہت سارے جگہوں پر ہمیں محفوظ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ ہمیں تیراکی کے دوران کسی بھی قسم کی کوئی مسئلہ پیش نہ آنے پائے اور اس کے علاوہ کسی بھی طریقے کا کوئیمصیبت پیش نہ آنے پائے